हैलो अंजी नमस्ते केह् हाल ऐ ठीक ठाक अं पंदरीां अगस्त बड़ी धूमधाम कन्नै मनानी त्यारियां करनियां में हून स्टार्ट करी ओड़नियां करना में अं स्काट सरकारी स्कूलें ते चलो मिडिल स्कूलें ते थोह्ड़े बच्चे न ते चलो करानी स्काट कोला प्रैक्टिस ते बाकी जेह्ड़े हैन कल्चरल प्रोग्राम ते उंदे च लैआ दे छोटे छोटे बच्चे हिस्सा ते बच्चे बी बड़े खुश की अज्ज पंद्रहां अगस्त आवा दी ते असें पार्टीस्पेट करना ते लोकें ते लोग बी हैन मदद करा दे ते पुच्छा दे की मिडिल स्कूल च लोकें दा किश जादै होंदा नी आं भी उंदे बारै ई आं स्काट करवाना अं आं अज्जकल तुसेंगी पता गै ट्रैंडिंग चला दे डोगरी बड़े मशहूर गायक न बड़े बड़े अच्छे कलाकार जडादै ओह् करदे न साढ़े इत्थें दे न बड़े बड़े प्यारे गायक आये दे न बच्चे आपूं बी आई जंदे न बड़े अच्छे अच्छे गा दे बच्चे ओह् ढोलकी बगैरा लेआए दे हे अस मंग्गा दे हे उंदे कोला ढोलकी बगैरा चिमटा ओह् होंदा नी चिमटा बगैरा मिली जाह्गओह् इक्क इक्क आं इक्क निक्का बच्चा बड़ी प्यारी बांसुरी बजा दा हा आं ते एह् जेह् फंक्शन च पता चलदा बच्चे दा टैलेंट आं आं आं आं ठीक ऐ ठीक ऐ तुस बी करवाओ त्यारियां अच्छा अच्छा